गुड मॉर्निंग सर सर हम आपके यहाँ अपना सी वी अपलोड किए थे कुछ हुआ सर

सर मेरा नाम केशव यादव हुआ सर आई टी आई किया है सर

सर हम इंस्ट्रूमेंट का काम कर लेते हैं बाकी आपके यहाँ जो भी काम मिलेगा उसको हम करेंगे सर हाँ सर क्यों नहीं कर लेंगे कुछ दिन थोड़ा झिजक होगा बाकी तो कर ही लेंगे कोई पेट से सीख थोड़ी आता है सर सर अभी तो हम समथिंग दो साल काम किए थे टाटा मोटर्स में तो हमारे मतलब पढ़ाई से वह अलग था सर वह परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ था फ़िर वहाँ पर काम करना पड़ा लेकिन उसके बाद फ़िर इंस्ट्रूमेंट का काम करने लगा पावर प्लांट में और वहाँ पर भी सर कर रहा हूँ प्रेसेंट टाइम में लेकिन उसमें करते करते अब सोच रहे कुछ अलग करके कुछ नया जगह जाएँ इसलिए यहाँ पर देखें तो सर तो हम आपके यहाँ

हाँ सर जी सर हाँ सर यह है दोनों बोल सकते हैं सर यस सर दो साल टाटा मोटर्स में हम काम किए थे सर पंतनगर में जी सर सर हमारा पैकेज